हेल' लोगो मा खालामदों ए नोंसिनिथिं मा मा ना मोनो लोगो ए जोंनिआवबो मोनो जोंनावबो मोनो बोथिया बोथिया नास्राय मोनो जोंनिआवबो जोंनि न' खाथिनि दैआ बाहाय औ ओमफ्राय बेसे बेसे दाम नोंसिनिआवलाय दामफ्रालाय ए औ औ जोंनिआवबो एकस' बिस जाबावो ए जोंनाबो जोंनिआवबो बिदिनो दाम जाजोबबाय गासिबो माबाजों दसथाखा खा बाव मोनो दा हा बे बिमानि बिमानि नाफ्रालाय बेसे बेसे नोंसिनिआवलाय दामफ्रा जोंनिआवबो दाम दाम मालाबा गुरगोन औ दे औ औ दे मालाबा थांगोन दे लोगो